हमसब जे से मानै छलियै ज ज्वालामुखी मैया जलपा मैया आओर कमला माता आओर जयसिंह बाबाके मानै छलियै सलेश बाबाके मानै छलियै तऽ एकरा सबके मानै छलियै पूजा पाठ हमर शुरूवे सँ हमर बापे ददा एकरा सबके मानैत एलै पूर्वज हमरा मानै छै तऽ हमहुँ सब अभियो भी मानै छलियै कियाकि हम मिथिलाञ्चलके छियै आओर परम्परासँ हमरा सबके ई मानै छलियै हमर पूर्वजे मानै छै देवी देवताके तऽ हमसब भी मानै छियै अभी भी माता कमलाके माता गहीलके बढ़िआँसँ पूजा पाठ करै छियै भगैत प्रसन्न भेलहुँ जैसे गहील माताके भगैत कमला माताके केलहुँ जेनाकि हम अपना पोखरिपर गेलहुँ पोखरि लेलियै ओहिमे मछली गिरल छै ओकर पहिले माछ मारै लए जेबै तऽ पहिले कमला माताके पूजा करै पड़ै छै फेर बाबा जयसिंहके पूजा करै पड़ै छै तब जाके हम ओहिमे जाल ताल फेकलहुँ तऽ हमर सब पूर्वजे मानै छै तऽ हमसब अभी भी मानै छलियै कियाकि हुनका सबके देखलियै रऽ हमर जे छै दादा करै रहै तब ओ बचपनमे देखलिए रऽ तऽ हमसब अभी भी मानै छियै अथी माता गहीलके जलपा मैयाके कमला माताके तऽ आओरो सलेश बाबाके अभी भी हमसब मानि रहल छियै आओर बढ़िआँसँ ओकर पूजा पाठ करै छियै कोनो भी काम करैसँ पहिने हम अपना उ देवी देवताके सबसँ पहिने मानऽ पड़ै छै घरके गोसाईं गामेमे भए गेलै ओकरा भी मानै पड़ै छै आओर ओकर पूजा पाठ जे भी छै ओकरा करय पड़ै छै जब तक ओकरा सबके हमसब नहि करबै तब तक हमर घरके पूजा पाठ वैसे नैहिमानल जाइ छै कियाकि सबसँ पहिने ओकरे पूजऽ पड़ै छै हमर घरके छियै आओर हमर पूर्वज ओकरा मानि एलै तऽ हमरो सबके माने पड़ै छै आओर ओकर पूजा पाठ करै पड़ै छै कोनो भी काम करैसँ पहिने जयसिंह बाबाके जे छै पूजा भए गेलै ओकर पूजा करैसँ पहिने जे भी होइ छै ओकरा गाजा उजा चलबाबै पड़ै छै कियाकि पप्पा सबके बाबा सबके देखे रहीयै गाजा अर आनै बहुत मिठाई उठाई मोतीचूर सब आओर मूँगके दालिके प्रसाद ई सब करऽ पड़ै रहै तऽ हमरो सबके उ देखके करै पड़ै छै तऽ हमसब अभी भी अपन जे पुराना देवी देवता छै ओकरा बहुत अच्छा तरीक़ा सँ मानै